हेलौ आं सिखारफारानि मधुलै आं मोनसे नोंनाव परामर्स' लानो नागिरदों आं देग्लाय माने दैज्लाङाव माइ गायनो नाजादों दा बिनि थाखायनो आं नोंनाव खरसा बरसाफ्रा बेसेबां थांगोन मा माइ गायबा मोजां जागोन आं बेखौ सोंहरनो नागिरदों रनजित जोसा माइब्रा

सय बिघा

ओमफ्राय मा हासारखौ होनांगौ ओमफ्राय टप द्रेसिंआ

एम्फौ जाब्लालाय

ए ओमफ्राय बियो रनजित माइया बिघायाव बेसेबां जायो गाहाइयाव नै गासै बिगायावबा गासै सय बिगायाव बेसेबां थांगोन फैसाया हासारा जेन'बा बिगायाव बिगायाव जेन'बा बार' के जिखौनो होबाय के जियावबा बेसेबां बा बा सारि बार' आथसल्लिस सारिस' आसि थाखा औ होनबाथ' सय बिगायाव सय बिगायावथ' गोबां थांगोन

ट्रेक्टरजों थांथोंसै उफाय गैला दे होनबालाय दोनबाय